جی ہاں ہم نے حال میں جیسا کہ بقرعید منایا تھا بقرعید منایا تھا او اس میں اس میں بہت مسئلے ہوتے ہیں جیسے کہ بقرعید کو میٹھی عید کے بعد ستر دنوں کے بعد منایا جاتا ہے ان کے جو ہے تہواروں کو کافی انتر ہے لیکن لیکن سماجک روپ سے ایسا ہے کہ دون دونوں میں اللہ کو شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس پہ بقرعید میں بکرہ کاٹا جاتا ہے اور یہ میٹھی عید میٹھی سوئیاں بنائی جاتی ہیں اور نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں ہاں خوبصورت خوبصورت اور خوشی خوشی اس دن کو مناتے ہیں ہم لوگ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے بہت لطف اٹھاتے ہیں ہم لوگ ایسے